कढ़ी चांवरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल भु भुॻा चांवरु बिहु पटाटा पटाटा टमाटा गोगड़ू जी भाॼी गुल जी भाॼी स्वाजड़े जी भाॼी पूरी भाॼी लोकी कोकी साई भाॼी चांवरु सेव सेव मानी सेव मानी तरल भाॼी